आंनि नेगेटिब सेकेन्ड एक्सपेरियेन्स आनो जाबाय आं दाखालै एमाजन आवहाय जेकेट बिहरदोंमोन बे जेकेटआ जोबोर ब्रेन्डनिमोन नाथाय बे ब्रेन्डनि जेकेतआ सिङाव गिजिमोन ब्रेन्डब्लाबो बियो दुप्लिकेटसोमोन बेखायनो आंनि निगेटिब एक्सपिरियेन्सा जेकेट